हैलो हैलो महाराज शब्बु जी केह् हाल ऐ बेची ओड़ने आं यरो थुआढ़ा घर बी बेची ओड़ने केह् गल्ल कीती तुस जमीन दी गल्ल करा दे सनाओ यरो कु'त्थै जमीन थुआढ़ी बंदें दी लाइन लाई ओड़नी बंदें दी यरो केह् गल्ल कीती तुस मीं जमीन ते दस्सो कु'त्थैं अच्छा बसोह्ली ते किन्ने मरले दा प्लाट ऐ एह् हां आहो आहो बड़ी शैल ओह् ते ओह् बड़ी शैल लोकेशन ऐ ते ओह् ते झट बिकी जानी टैंशन ते निं ना ऐ कोई बंदे लेई ओड़ने आं में तुस सनाओ किन्ने मरले ऐ सेवा पानी लैनी गै ऐ थुआढ़े शा केह् सेवा लैनी तुस अपने घर दे बंदे ओ नेईं यरो तुस इन्नी थुड़ी गेदे ऐडमिशन ताईं बी पैसे निं हैन कोई निं में यरो में आपूं बड़ा थुड़ें दा तां ते कोई ब्रोकर दा कम्म करा दा आं यरो ठीक ऐ यरो में दिक्खना कोई बंदा एह् ऐ मेरे कोल दो त्रै बंदे ते किन्ने मरले जमीन ऐ थुआढ़ी अच्छा अट्ठ कनाल जमीन ऐ कोई चक्कर निं ऐ में दिक्खना कोई बंदा आपूं शाम्मीं में लेई जाह्गा थुआढ़े कश ते इ'यां फ्रूटी पलाई ओड़गे उसी ते मन्नी जाना उन्नै पार्टी पूर्टी कराई ओड़गे इ'यां निक्की हारी चलो कोई निं बौह्न्ने आं शाम्मीं फिर ठीक ऐ जी ओके